हाँ हलो भैया मेरी शर्मा विष्णु रैस्टौरेंट पर बात हो रही है जी जी पहचाना हाँ मैं राधिका जो मैं आप से रोज़ ऑर्डर करती हूँ खाने के लिए हाँ हाँ हाँ जी भैया हाँ हाँ वही वही मेरा पुराना पता हाँ मेरा पुराना पता है गौतम नगर थाने के पास डी आई जी बंग्लो पर भैया वहाँ पर आज खाना मत भेजिएगा वहाँ पर मुझे आज खाना नहीं मंगवाना है कारण ये है कि मैं अपने ऑफिस के काम से थोड़ा बाहर आई हूँ मैं एम पी नगर की तरफ़ आई हूँ तो आप ऐसा कीजिएगा मैं आप को नया पता बता रही हूँ आप उस पर खाने को डिलेभर्ड कर दीजिएगा हाँ हाँ हाँ ठीक बिल्कुल हाँ हाँ तो भैया खाने में आप मेरे लिए छोले भटूरे दाल चावल और रोटी रख दीजिएगा हाँ और अचार भी जी जी जी हाँ तो मैं आप को नया पता बता रही हूँ हाँ दस नंबर गणेश मन्दिर नाका हाँ हाँ वहीं पर ही गणेश मंदिर के पास ले आइएगा मैं आ जाऊँगी आ के मुझे कॉल करवा दीजिएगा जी ठीक है मैं नगद भुगतान कर दूँगी हाँ ठीक ठीक